سفر کے دوران نقل و حمل کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور ہر طریقے کا اپنا ایک منفرد تجربہ اور یادگار لمحہ ہوتا ہے یہاں چند اہم نقل و حمل کے طریقے اور ان سے جڑی یادیں بیان کی جا رہی ہیں نمبر ایک ریل گاڑی ریل گاڑی کا سفر ہندوستان میں ایک عام اور روایتی طریقہ ہے یہ سفر طویل یا مختصر دونوں صورتوں میں یادگار رہتا ہے ریل گاڑی کے ذریعہ سفر کرتے ہوئے آپ کو مختلف مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ سرسبز میدان پہاڑ دریا اور چھوٹے گاؤں اس دوران مختلف شہروں اور دیہاتوں کی جھلکیاں نظر آتی ہیں جو ہندوستان کی ثقافت اور زندگی کی رنگینیوں کا احساس دلاتی ہیں خاص طور پر لمبے سفر کے دوران آپ کو مختلف لوگوں سے ملنے اور ان کی کہانیوں کو سننے کا موقع ملتا ہے جو کہ اس سفر کو یادگار بناتا ہے نمبر دو ہوائی جہاز ہوائی جہاز کے ذریعہ سفر تیز رفتار اور آم آرام دہ ہوتا ہے لیکن اس کی سب سے خاص بات آسمان کی بلندیوں سے زمین کو دیکھنے کا موقع ہے آپ کو بادلوں کے اوپر سے نیچے کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے جوکہ ایک جادوئی اور یادگار لمحہ ہوتا ہے ہوائی سفر کی تیز رفتاری بھی ایک بڑی سہولت ہے خاص طور پر جب آپ کو کم وقت میں لمبا فاصلہ طے کرنا ہو نمبر تین بس بس کے ذریعہ سفر کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ آپ و مختلف علاقوں کی مقامی زندگی کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے دیہات اور قصبوں سے گزرتے ہوئے آپ کو سڑک کے کنارے کی دکانیں لوگوں کی روزمرہ زندگی اور مقامی ثقافت کا قریب سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے بس کے ذریعہ سفر کرنے کا خاص طور پر اس وقت یادگار ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ مسافر دلچسپ ہوں یا راستہ خوبصورت فطری مناظر سے بھرپور ہوں نمبر چار کار یا بائک کار یا بائک کا سفر سب سے زیادہ آزادانہ ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنی مرضی کے مطابق راستہ اور وقت کا انتخاب کر سکتے ہیں خود گاڑی چلانے کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے خاص طور پر جب آپ کسی دلکش منظر کے سامنے رک کر کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں بائک کے ذریعہ سفر کرنا ایک اور یادگار تجربہ ہوتا ہے خاص طور پر پہاڑی علاقوں یا لمبی شاہراہوں پر یہ سفر اس وقت یادگار بن جاتا ہے جب آپ اپنے دوستوں یا فیملی کے ساتھ ہوں اور راستے میں رک کر کچھ خاص مقامات کا دورہ کریں نمبر پانچ کشتی کشتی کے ذریعہ سفر کا تجربہ پانی کے سطح پر تیرنے جیسا ہوتا ہے دریا جھیل یا سمندر کا سفر اپنی نوعیت کا منفرد تجربہ ہوتا ہے خاص طور پر جب آپ کسی جزیرے کی طرف سفرکر رہے ہوں تو پانی کے مختلف رنگوں اور ساحل کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنا یادگار ہوتا ہے نمبر چھ سائیکل یا پیدل سفر اگر آپ کسی قدرتی مقام پر ہوں جیسے کہ پہاڑ یا جنگل تو سائیکل یا پیدل سفر کا تجربہ سب سے زیادہ قریب سے فطرت کے ساتھ جڑنے کا موقع دیتا ہے یہ سفر آپ کو خاموشی اور سکون کا احساس دلاتا ہے اور فطرت کے حسن سے لطف اندوز ہونے کا بہترین طریقہ ہے